जे हमरा पास ई पावर हो कि हम पूरा दुनियामे कतहु घुमि सकै छिए तऽ हमे जाना पसन्द करबै कैलाश पर्वतपर काहे कि लोकके मान्यता छै कि मान्यता नहि आओर वैज्ञानिक भी ई साबित करि चुकल छै कि कैलाश पर्वतके चढ़ाइ कोइ नहि करि सकै छै आओर कैलाश पर्वतपर पहुँचना कि सबके लिए असम्भव छै तऽ हमर मोनमे हमेशा ई सवाल आबै छै कि काश कभी हम कैलाश पर्वतपर जाइ सकिए तऽ हमे कैलाश पर्वतपर जाना चाहबै आओर कैलाश पर्वतपर देखना चाहबै कि सचमे ऐसा की छै वहाँ कि कोइ पर्वतारोही ओकर चढ़ाइ नहि करि सकै छै आओर कहल जाइ छै कि कैलाश पर्वतमे समय बहुत तेज हो जाइ छै जेना कोइ चढ़नाइ स्टार्ट करै छै आधा दूरपर पहुँचै छै तऽ ओकर नाखून बाल सब बहुत तेजीसँ बढ़ै लागै छै आओर ओकर उमर बूढ़ा बूढ़ हो जाइ छै आओर ओकर बाल दाढ़ी हाथसब नाखूनसब बालसब सफेद हो जाइ छै तऽ हम ई हम हम तऽ हमेशा उसके बारेमे सोचै छिए कि काश हम कभी कैलाश पर्वतपर जा पाइ तऽ हमर हम वहीँ जाना पसन्द करबै अगर हमर पास कोइ सुपर पावर हो तऽ हम कैलाश पर्वतपर जाना पसन्द करबै